اسٹیم ٹیکنالوجی اسٹیم ٹیکنالوجی جو ہے پہلے تو زیادہ چلتی تھی جب سے جیمس واٹ نے بھاپ کا انجن وغیرہ بنایا تھا تو اس ٹائم زیادہ تھی لیکن اب تو وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے الیکٹرانک انجینئر انجن میں بدل گیا لیکن ایسا نہیں ہے اسٹیم کا کام ابھی بھی ہے اسٹیم سے ہی الیکٹرک وغیرہ بن رہی ہے ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا رکھے ہیں بڑے بڑے جو باقی ہماری منگلیاتم یونیورسٹیز ہے ڈروپس اینڈ گروپ انسٹیٹیوٹس ہیں انسٹیٹیوٹ ہیں ہیں بندیل کھنڈ ہے یہ ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس ٹائم لگائی گئی تھیں انگریزوں کے ٹائم میں جو بھاپ کے انجن وغیرہ پہ کام کرتی تھیں لیکن اب ہے ہائیڈرو پاور الیکٹرک والے پروجیکٹوں پہ ورک کر رہی ہیں اور بھارت کی ترقی میں اپنا یوگدان دے رہی ہیں